हाँ मैम रिंकी पेंटर बोल रहे हैं मुझे दिवाली आ रही है तो मुझे मेरे घर पर पेंट कराना था

हमें मतलब ऐसा चाहिए दिवाली पर जो फ्लोवर वग़ैरह जो रहते हैं ना

हाँ इस्पेशल रूम में कराना है

हाँ जैसे वॉलपेपर टाइप नहीं रहता जैसे फ्लोवर रहते हैं उसमें बड़े बड़े फ्लोवर्स हाँ और पेंट बिल्कुल एक दम अच्छा वाला होना चाहिए हाँ हाँ वही और थोड़ा बड़ा ऐसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए

ओके आप सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले आप जैसे साथ में ले आना तो हम सेलेक्ट कर के लगवा लेंगे ओके हाँ आप कितना चार्ज करते हो थोड़ा कम नहीं होगा उसमें रूम ही तो कराना है अब थोड़ा सा आप थोड़ा रेट कम कर लीजिए जैसे मतलब दो हज़ार हो गए आप पन्द्रह सौ कर लीजिए एक दीवार का होता है आप कर के देखिए थोड़ा हो जाएगा मतलब पूरा रूम ही तो कराना है पन्द्रह सौ आप ज़्यादा बता रहे हो ओके आप सत्रह सौ ले लेना ओके और मतलब जैसे और पूरा घर कराना हो तो आप कुछ ऐसा डिस्काउंट वग़ैरह नहीं लगते ऐड्रेस हाँ मेरा ऐड्रेस है क़िला गेट सेवेन हज़र साइड

यस हाँ मुझे कराना है और दो दिन में ही कराना है

हाँ तीन सौ दो ये फ्लैट नंबर ठीक है आप दो दिन बाद आइएगा ठीक है मैम ओके ओके थैंक यू मैम